जुनारफोरनि आबादाव बांसिनैनो अमानि आयआ एबा इनकामा बांसिन बेखौ आङो रोखायै बुंनो हायो मानोना आं सासे अमा फार्मार हिसाबै बिखौ प्रेक्टिकेल आं मोनबाय गासै बोसोर बा बेयाव आङो बुंनो हायो दि गुबुन गुबुन जुनारफोरनि रुजुनायाव अमानि इनकामानो से एबा सेथि फारिलाइआव दं आं बेखौ रोखायै बुंनो हायो मानोना गुबुन गुबुन जुनारफोरखौ दाबसे जायगायावनो दोननाय जाया बेखौ गावबा गाव बेरा दुमनानै दोननाय जायो जेरै मोसौ मोसौखौ गलियाव दोनो अमाखौ गन्द्रायाव दोनो बोरमाखौ गावबा गाव गन्द्रायाव दोनो दाउखौबो गावनि जायगायाव दोनो मोनसे जायगायावनो गासै जुनारफोरखौ दोननाय जाया आरो दोनोब्लाबो बेयाव जेथो एबा जेंना नुजाथियो जुनारफोरनि आबादाव हाबनायनि राहाफ्रा आं गोबांथार बेखौ आं बुंफिनगोन जिउ राहा दानायाव जुनादनि आबादा गोबांथार बिफाव दङ गोदो बर' समाजाव दंफां गुदियाव औवा बारियाव मासे अमा फिसिनानैनो गोबांथार रांनि हेफाजाब मोननायखौ जों नुनो मोनबोदों बुंनो हागौ जितुनिकि ट्रेडिसनेल मेथडजों फिसिनाय बेखौ जोंनि गोदोनि आबै आबौ आब' आइ मादै मोनहा फिसिलांबाय नाथाय दायो जों बुंनो हागौ गोदोनि ट्रेडिसनेल मेथडजों फिसिनाय आरो दानि कमार्सियेल मेथडजों फिसिनाया गोबांथार फाराग दंसै मानोना दानि मुगायाव जोङो थांनानै थानांगौब्ला रां राहानि आय एबा इनकामखौ गोबांथार खालामनांगोन जों बेखौ मिथिगौ बिनिखायनो जुनाद आबादाबो मानसिनि जिउ राहा दानायाव गोबांथार बिहोमा होयो आरो गोबां रांखान्थि जौगाखांनायाव हेफाजाब होयो